जोंनि एरियायाव जेसेबांखिनि खौरां एबा मिडियानि गेजेरजों दै थोजासे आयदाखौ दिन्थिनाय जायो बैफोरनो जोंनि जायगा बा एरियानि थाखाय थोजासे नङा माखासे खौरांफोरखौ जोङो गोबांआनो सोरनियावबा नायनो थाखाय टि भि एबा मबाइल गैया बेफोरनि थाखायनो जों थोजासे नङा बेनिखायनो सोरबाया निउस पेपारनि गेजेरजों मिडिया निउस पेपारनि गेजेरजों खौरांफोरखौ लानो हायो मिडियायाव राइलायजाथावै माखासे आयदाफोरा जाबाय दानि जुगाव गोबां गाज्रि एबा गाज्रि एबा जाथायफोर जाथावै नंथारै नंथारै एबा बाहाय जाथावै खोथाफोरखौ बाहायनाया गाहाम नङा माखासे नांगौ एबा मोजांनि थाखाय जोंनि जोंनि थांनानै थानाय जिउआव नांगौ माखासे खोथाफोरखौ दैथाइनाया मिडियानि थाखाय मोजां एबा जोंनि हालामनि थाखाय मोजां बैफोरनि थाखायनो मोजां खौरांफोरखौ मिडियानि गेजेरजों दैथाइनाया गाहाम